ہلو کیا آپ اولا کسٹمر کئیر سے بات کر رہے ہیں جی میں آپ کا یوزر بول رہا ہوں میں نے آپ کی ٹیکسی بک کری تھی اچانک سے کچھ ریزن کے کارن مجھے آپ کی ٹیکسی کینسل کرنی پڑی ہے اور کچھ بیلنس میرا جو ہے والٹ سے کٹ گیا ہے تو آپ میرا رقم واپس کر دیں اور جو کیب ڈرائیور تھا اور جو گاڑی تھی وہ بھی گاڑی کچھ خاص نہیں تھی گاڑی گندی تھی اور جو گاڑی ڈرائیور تھا وہ سیٹنگ کر رکھی تھی ڈیٹس وائے کہ میں نے جو کیب تھی وہ کینسل کری ہے آپ کرپیا کر کے جو ہے میرے بیلنس کو واپس کر دیجیے میں نے ڈرا ڈرائیور جب مجھے لگا کہ وہ سیٹنگ کر رکھا ہے میں نے اس سے پوچھا بھی تو اس نے منع کر دیا مجھے اگر وہ پہلے ہی مجھے بتا دیتا تو میں سفر اسٹارٹ ہی نہیں کرتا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی میں اس آٹو اس کیب کو کینسل کر دیتا لیکن اس سے پوری بات بتائی نہیں اور جب مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی پھر ایسیم اسمیل وغیرہ آئی مجھے تو پھر مجھے مجبوراً کینس کیب کو کینسل کرنا پڑا